नहीं यू एफ ओ का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो मैंने कभी नहीं देखा है हाँ एक मूवी आई थी अपनी कोई मिल कोई मिल गया तो उसमें एलियंस के बारे में बताया गया था और उसमें एक एलियंस था जादू नाम का तो बच्चों ने वो देखा था तो उनको इस इस बारे में भी कुछ जा जानकारी मिली थी कि हाँ ऐसे कुछ जीव होते हैं जो अन्य ग्रहों से आते हैं और रहते हैं उनका खाना पीना क्या होता है इस बारे में पता चला था बहुत कुछ